नमस्कार सर आप अगर श्याम रेस्टॉरेंट से बात हो रही है जी सर मैं पांडे बोल रहा हूँ सर मुझे पाँच थाली खाने का ऑर्डर करना है जी सर जी जी सर उसमें पनीर कर दीजिए हाँ पनीर कर दो पालक पनीर कर दीजिए और नमकीन का भी सब्ज़ी कर दीजिए ठीक है ठीक है सर और पाँच पाँच टा आदमी है पच्चीस रोटी पैक कर देना सर जी सर जी सर दाल फ़्राइ कर दो सर ओके सर हाँ सर हाँ ठीक है सर ठीक है सर हाँ सर सर चटनी भी डाल देना प्याज़ भी डाल देना थोड़ा सा पत्तल दोना भी डाल देना ठीक है सर ठीक है सर पेमेंट मैं आपका गूगल पे कर दूँ या कएस ओके सर गूगल पे कर दूँगा सर ठीक है ठीक है ठीक है सर आप भेज दीजिए हमारे पास हलो सर श्याम रेस्टॉरेंट पे बात हो रही है सर अभी मैं जो खाना डिलो किया था आर्डर किया था उसको केंसल करना है जी सर जी सर क्या सर ठीक है सर तो सर इसके लिए मैं जब क्या करना पड़ेगा क ऑर्डर कैंसल करने के लिए ठीक है सर तो क्या सर मेरा चार्ज भी कटेगा ठीक है सर ठीक है ओके सर धन्यवाद